हम बजरंगबली बाबा के देखते हैं फिलिम भक्त पवन पुत्र हनुमान बहुत हम उससे ज्ञान प्राप्त होता है और इसमें है जे माता संतोषी माता के भी देखते हैं और इसमें पवन पुत्र हनुमान के माता अंजना देवी अंजना के पुत्र बजरंगबली बाबा रूद्र ग्यारहवां रूद्र अवतार को हम देखते इसके लिए हमारे बहुत सा है जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है भक्ति के भक्ति देखते हमको बहुत ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ऐसे हुआ विष्णु भगवान जी हो गए विष्णु भगवान जी हो गए बजरंगबली बाबा हो गए और ये नारद मुनि जी हो गए अरे सूर्य देव हो गए हैं सूर्योदय हो गए और उसके बाद संतोषी माता हो गई बृहस्पति भगवान को फिलिम देख रहे हैं ज्यादा भक्ति में संतोषी माता को देखें हर चीज भक्ति फिलिम में हमें बहुत इंटरेस्ट है बहुत अच्छा लगता है हमें और हर देवता है कि भोला बाबा हो गए माता पार्वती जी हो गईं माता पार्वती जी हो गए ई सब के फिलिम हम बहुत अच्छा से ध्यान लगाके हम देखते हैं जे हर तकलीफ में सहते हैं और किसी के सताने में और अधर्म है और सत्य दिल से अगर किसी को अगर भगवान को हम सच्चे दिल से पूजते हैं तो भगवान स्पष्ट नजर आते हैं और फल दिखाते हैं इसके लिए हमको भक्ति फिलिम में बहुत सारे इंटरेस्ट है और हम देखते ही रहते हैं जो बजरंगबली जी के पवन पुत्र बजरंगबली जी के पिताजी केसरी हनुमान जी को जन्म दिए हनुमान जी को जन्म दिए और उनके जन्म पुत्र केसरी जी के पुत्र माता अंजना के पुत्र है केसरी जी और केसरी जी के पुत्र है मारुति मारुति है मारुति के मम्मी बजरंगबली बाबा की मम्मी हुई माता अंजना माता अंजनी ने रुद्रा अवतार को जन्म दिया रुद्रा अवतार को जन्म दिया इतना भाग्यशाली वो अपना पुत्रों को सोचे जी हम मुकुट बना के अपना घर पर रखेंगे अपना नजर के सामने सजा के रखेंगे लेकिन वो मुकुट के कैसे रखेंगे पवन पुत्र वो तो साक्षात रुद्रा अवतार हो गए वो तो पूरे लोगों के मालिक हो गए तो उनको खोजिए बहुत सारी शक्ति मिलती है बजरंगबली बाबा सो पूजिए कितनी भाग्यशाली थे माता अंजना जी पवन पुत्र ऐसे औलाद को जन्म दिए उन्होंने उनको देखिए अपना घर को उसको शिक्षा पाए जो कितना ही भाग्यशाली थे माता अंजना जो पवन पुत्र को जन्म दिए जो तीनों लोक के मालिक हैं अभी इस भक्ति को देखिए और समझिए की बहुत जीवन में आनंद आता है भगवान के भक्ति करना और देखने में बहुत सारा आनंद आता है और हम इसी को बहुत रिपीट करते हैं समय रहता है तो हम सिर्फ यही भगवाने के भक्ति को देखते रहते हैं मुझे बजरंगबली बाबा हो गए विष्णु भगवान हो गए ऐसे बृहस्पति भगवान हो गए और संतोषी माता हो गए इसी को माता लक्ष्मी हो गए इस सबके के होते के सीरियल हुआ फिलिम हुआ इसी को समय देख देख के देख देख के बिताते हैं और भगवान को भक्ति में अगर लगता है और हर काम भी करता ही रहते हैं भगवान को भक्ति में हम लगते ही रहते हैं